हेलो हँ कतऽ छिए अपनेँ अच्छा हम दिल्ली सँ अएलहुँ अइ हमरा किछु समान अइ हमरा रखैके अइ समान लऽ जाइके किराआ कतेक लगतै एस्टेशनपर पाँच हजार रुपैआ बहुत लगै छै किराआ इहाँसँ हँ हँ हँ यहाँ कोन कोन कोन कोन जगह छै यहाँ घुमैवला से बता सकै छिए हँ हँ चलू हँ अस्पतालसब कोन कोन बढ़िआँ छै अस्पतालसब बढ़िआँ बढ़िआँ अस्पतालसब तऽ हेतै ने हनुमानजीके हँ हनुमानजीके मन्दिर बहुत जबरदस्त छनि एकर बाद अहाँके कहू जे इन्दिरा गाँधी सँस्थान छै बढ़िआँ ओहोसब घुमैवला छै ताहिके बाद धौलाकुआँ धौलाकुआँ छै ईसबमे चलिकऽ हमसब कनिए घुमिफिरिकऽ कनिसन सन्तुष्ट भऽ जाएब वहाँसँ वहाँसँ निकलिकऽ चाहै छी जतऽ मुजफ्फरपुर आएब मुजफ्फरपुरमे आबिकऽ एक दुइ दिन समय लगाकऽ घुमिफिरिकऽ हमसब अपन समस्तीपुर आएब समस्तीपुरमे बढ़िआँ बढ़िआँ गेस्ट हाउससब अइ एहिसबमे एकाध दिन समय दऽ कऽ हमसब भोजन भात करैत तकर बाद वहाँसँ प्रस्थान करब दरभङ्गा जाएब दरभङ्गामे दरभङ्गामे कालीजीके मन्दिर बढ़िआँ छनि हँ एहि सबमे चाहै छी जे दुइ चारि दिन घुमबै कएलहुँ तऽ दुइ चारि पाँच दिन घुमि फिरिकऽ अपन सन्तुष्ट भऽ जाएब इएहसब दुआरे हम एम्हर आएल छी इएहसब हमरसबके हँ इएहसब हमरसबके धारणा अइ आब देखिऔ जेना जे भगवान रखथिन तेना हमसब जाएब अपन घुमिफिरिकऽ चलि जाएब बुझलहुँ ने हँ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक अच्छा हँ अच्छा हुँ ठीक छै तब प्रयास रखै छी जतऽ हमरासब घुमिफिरिकऽ अपन फेरो चलि आएब हँ ठीक आओर ठीक छै ठीक छै राखै छी तब